میرے علاقے میں روایتی کھیل کنچا ہے جسے میں بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلتا ہوں کنچا یہ شیشے سے بنا ہوا گولی کی طرح ہوتا ہے جسے دو لوگ تین لوگ چار لوگ ایک ساتھ مل کر کے کھیلتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھولی بولی ہوتا ہے اور ایک چاند ہوتا ہے چاند والے میں کیا ہوتا ہے کہ چاند کا بنا کر کے زمین پر چاند کا شیپ بنا کر کے اس پہ کانچا رکھ دیتے ہیں پھر تمام شارقین جو کھیلنے والے ہوتے ہیں ان تمام کا ایک ایک کانچا جو ہے اچھالا جاتا ہے زمین پہ پھینکا جاتا ہے اس میں جس کا سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کھیلتا ہے شروع کرتا ہے پھر وہ ہاتھ ہاتھ کی پیمائش سے ایک ناپ کر کے وہ کانچا کو مارتا ہے چاند کی طرف اس میں سے اگر اس کی جس سے جتنے کانچا باہر نکل جائے وہ اس کھیلنے والے کا ہو جاتا ہے اور اگر اس میں سے کوئی اندر رہ جائے اور اس پہ ٹچ ہو جائے تو اس کو اس کی جرمانہ ڈنڈ دینا پڑتا ہے کانچے کے شکل میں یہ کھیل ہمارے علاقے کی روایتی کھیلوں میں سب سے اہم کھیل ہے اور ہم اسے بہت شوق سے کھیلا کرتے تھے